हैलो हां जी नमस्ते जी नमस्ते जी नम हैलो होर सनाओ ठीक असें अड़ो दिल्ली दा आए दे ना जम्मू च आए अस ते उत्थे असें जाना असें उत्थै केह् केह् जगह ऐ दिक्खने आह्ली ते अच्छा ते गड्डी शड्डी दा इंतजाम पुज्जी गेदे अस पुज्जी हां ते करी देऊड़ो तुस सानू ते असें जाना उत्थे दिक्खने ऐ ते ते तुसेंई में नंबर उत्थो दित्ता हा ते चलो कोई गल्ल नी इत्थै बैशनो माता जाना असें होर ते पत्नीटाप बी उत्थे दा सानू बैशनो माता दा गै पत्नीटाप पत्नीटाप दा गै सानू उत्थै लेई जान मानसर मुनसर ठीक ऐ ठीक ऐ केह् कराया ओह् आन जान होई जाह्ग अच्छा फ्ही ठीक ऐ फ्ही सानू करी देऊड़ो कदूं तक बस अस पुज्जी गेदे ठीक ऐ ते दस बजे तक असें पुज्जनी साढ़ी ट्रेन रातीं दस बजे ऐ ते सानू लेई जाओ अच्छा ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ